हम खुशी छी जे हमर एखन तक तऽ हमर बेटा बेटी जे छै सेकंड डिविजन नहि केलक रहय एखन तक हमर बेटा बेटी फर्स्टे केलक लेकिन एहिबेर हमर बेटी सेकंड कए गेल तऽ एहिके लेल हल्का फुल्का हम दुखी छी लेकिन ओना दुखी हम नहि मानै छी एहिके लेल हम दुखी नहि मानै छी जे हमर बच्चा कऽ अपन संकल्प केने यऽ जे किछु भए जेतै हम चोरी नहि कए सकै छी इएह हमर खान सर टीचर कहै छै बहुत टीचर हमरा कहै छथि जे चोरी नहि कर ताहि के लेल चोरी हम नहि कए सकै छी अगर हम कएलहुॅं सेकंड कएलहुॅं तऽ कएलहुॅं हमरा ओकर कोनो परवाह नहि यऽ जे भेलै से भेलै ताहि के लेल हम बहुत खुश छी हमर बच्चा सब जे जाहि पथ पर जाए रहल यऽ तऽ भगवती हमरा बच्चा सब कऽ ओहिसँ आर आगाँ पहुँचाबए हम खूब खुशी होयब जे बच्चा सब हमर जे पढैके विषयमे आगाँ जाए रहल यऽ तऽ भगवती ओहिसँ खूब आगाँ दैथि हम सबदिन भगवतीकेँ आभार रहबनि हम खुशी मनेबै